हमरा नहि लगै छै कि ड्रॉइंग कयके आबै बला समयमे या किछु अथि एहिसँ किछु नया छी कऽ सकै छी काहेकि ई ड्रॉइंग कयके एगो चीज कय सकै छी कि अहाँके लोकके मनके तनिका प्रसन्न कर सकै छी आ एकरा सीखैमे अहाँके बहुत ही जादा मेहनत करैके छै जाहिसे कि बहुत ही जादा बारिकीसँ एहि सभ चीज पर ध्यान देबैके होइ छै आओर एकरा बहुत ही बारिकीसँ बनाबैके होइ छै बहुत ही ध्यान लगाबैके होइ छै बहुत ही जादा समय देबैके होइ छै बहुत ही जादा ई कूही कय दै छै आदमीके जाहिसे कि आओर एहिमे बहुत अलग अलग प्रकारके भी दिक्कत अबै छै पहले जब खराब बनै छै तऽ लोक अलग नजरियासँ देखै छै आ ओहि चीजके यदि लोकके सामनेमे सहीसँ बनाइके देखाइल जाइ तऽ लोक ओकरा मनसँ पसन्द करिके शाबासी भी दै छै ओहि के लेल कि कलाकारके एगो ई एगो अलग गुणमे अगर अहाँ गिनती करि सकै छी पर एहिसँ अहाँ कुछ आबै बला समयमे न करि सकै छी गिनती